کھیل میں سب سے اچھا کھیل ہم کو کرکٹ لگتا ہے ہم کو کرکٹ کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے کرکٹ میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں جس میں ایک جس میں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں جس میں ایک کیپٹن ہوتا ہے جو سبھی پلیئر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس میں گیارہ جس میں اوور کا رکھا جیسے بیس اوور یا ففٹی اوور اپنی مرضی سے اوور انسان رکھتے ہیں جس میں ایک دو امپائرڈ ہوتے ہیں ایک کہ میچ کھیلنے میں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جیسے ابھی حال فی الحال میں انڈیا میں ایک میچ ہوا تھا جس میں روہت سرما وراٹ کوہلی ایم ایس دھونی سب انسان میچ کھیلے تھے میچ سبھی انسانوں کے کھیلنے میں اچھا لگتا ہے انڈیا کے سبھی انسان میچ اور کرکٹ دیکھنا پسند کر رہے ہیں سبھی انسان کرکٹ دیکھتے ہیں کرکٹ ہی ایک ایسی جو کوئی بھی انسان دیکھ سکتے ہیں جیسے کرکٹ دو آٹھ سے نو دیس میں اچھا کھیلا جاتا ہے جیسے پاکستان میں بھی کھیلا جاتا ہے کرکٹ جب انڈیا پاکستان میں میچ ہوتا ہے تو آدمی بھیڑ لگا لیتے ہیں دیکھنے میں ایک میچ میں ایک گیارہ پلیئر ہوتے ہیں جس میں ایک کیپٹن اور دس کھلاڑی ہوتے ہیں جس میں کوئی بالر کوئی بیٹر ہوتا ہے اور جس میں کیپر ایک کیپر کیپر گلفس لگا کر کیپر رکھتے ہیں جس میں کرکٹ ہی سبھی انسان پسند کرتے ہیں سب انسان تو نہیں کوئی کوئی پسند کرتے ہیں کرکٹ سب کرکٹ ہمارے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اور وہ ہمارے سواستھ کو صحیح بنائے رکھتا ہے اور ہمارے سنتلن جو شریر رہتا ہے اس کو بھی صحیح بنائے رکھتا ہے کرکٹ کرکٹ کے بھگوان سچن تیندولکر کو مانا جاتا ہے سچن تیندولکر جو ہمارے انڈیا کے ہیں بیسٹ کھلاڑی تھے اور اس نے سنیاس لے لیے اور اس کے بعد روہت شرما ایم ایس دھونی وراٹ کوہلی اور بھی کئی کھلاڑی ہیں جو انڈیا جو انڈیا میں سب سے فیمس ہے اور بہت اچھے کھیلتے ہیں سبھی انسان کرکٹ سبھی انسان کرکٹ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں کرکٹ کرکٹ ہم لوگ بھی کھیلتے ہیں اور گاؤں میں بچے سب اور بڑے سب بچے اور بڑے جوان سب کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ میں کرکٹ سبھی انسان پسند کرتے ہیں کرکٹ ہم لوگ کبھی کبھی تو نہیں ڈیلی کھیلتے ہیں سام میں ایک یا دو گھنٹہ کرکٹ انسان کو کھیلنا چاہیے کرکٹ سبھی سواستھ کو صحیح بنائے رکھتا ہے